अपन गामसँ दरभङ्गा हवाईअड्डा पर हवाइ जहाज पकड़बाकेँ लेल जाइत छलहुँ की सहरसा आओर दरभङ्गाकेँ बीच सुपौल बिरौलमे रोड जाम छल आब चुँकि हमरा हवाइ जहाजके टिकट ओकर समय ई मनमे व्याकुलता पैदा करैत रहै ताहि क्षण हम ड्राइवरसँ पुछलियनि यौ ड्राइवर साहब कोनो बाइपास सड़क नहि जाइ सड़कसँ अपना सभ जल्दबाजीमे दरभङ्गा हवाइअड्डा पहुँची ओ ड्राइवर लोकसँ पुछताछ कए कऽ आओर हमरा दोसर कोनो रास्तासँ शॉर्टकट रास्तासँ ओ हमरा दरभङ्गा हवाईअड्डा धरि पहुँचा देलक